علاقے میں مذہب روز مرہ كی زندگی پر بہت بہتریت اثر انداز ہوتا ہے علاقے میں كئی مذاہب پائے جاتے ہیں اور ہر مذہب كے لوگ آپس میں مل جل كر رہتے ہیں خوشیاں ایک دوسرے كے ساتھ شیئر كرتے ہیں اور ایک دوسرے كی مدد بھی كرتے ہیں ہر مذہب كا كچھ نہ كچھ تہوار ہوتا رہتا ہے اور علاقے میں سارے لوگ مل جل كر ایک ساتھ تہوار مناتے ہیں ایک دوسرے كے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں پیار اور محبت كا پیغام دیتے ہیں اسی طرح علاقے میں مذاہب روز مرہ كی زندگی پر بہت بہترین اثر انداز ہوتا ہے